जी सर चाँद सर बात कर रहे हैं क्या जिम ट्रेनर अच्छा रोहित सर बात कर रहें जी सर मैं आपसे जिम के बारे में ये जानकारी चाह रहा था कि इसकी जिम की फीस क्या है मंथली

अच्छा जी सर तो टाइमिंग कैसी क्या रहती है सर पाँच से लेके के आठ बजे तक जी सर जी यदि मंथली लेंगे तो कितना है फीस टोटली आप बताएँगे

छेः महीने के पच्चीस सौ रुपये ओके ओके और यदि इयर्ली का कराएँ तो सर जी अरली का पाँच हजार रुपये सर यदि मेरे साथ कोई और बंदा आता है लड़का आता है ट्रेनिंग लेने तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या सर मुझे जी कितना जी ओके तो सर आपके जिम में क्या प्रोटीन वगैरह भी सप्लाई किया जाता है क्या प्रोटीन वगैरह रखते हैं क्या आप आपको फिर अपना लेना पड़ता है

जी सर तो आपको प्रोटीन के बारे में काफी जानकारी होगी वैसे आप बता सकते है कि भाई कौनसा प्रोटीन लेना चाहिए हमें और देसी डाइट भी बता दीजिएगा जिससे की हम थोड़ा सा क्या घर में भी जी सर ठीक है ओके सर तो मैं कब से आ सकता हूँ सर संडे संडे के दिन ऑफ रहेगा जी सर थैंक यू